बहुत बहुत नीक झञ्झारपुरमे हॉस्पिटल अछि बहुत बहुत बढ़िआँ काज भऽ रहल अछि आ बहुत लोकोके लेल बहुत नीक चीज अछि जेकि कोनो चीजके दिक्कत नहि होइत छै जखने गेलहुँ तखने सभ चीज भऽ गेल आओर ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइत छै जेनाकि कोइ कोनो समस्या आबि गेल जेना कोनो साँपे तापे कटलक या ओहो सभक या कुत्ते कटलक या ओहोसभ लेल तुरन्त दबाइ तुरन्तमे भऽ जाइत छै ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि होइत छै जेना देखबैए लेल गेलहुँ तुरन्त रसीद कटल रसीद कटिके भऽ गेल सभटा काज आ देखा लेलहुँ डॉक्टरो साहेब सभ बहुत बढ़िआँ रहैत छथि बहुत बहुत बहुत बढ़िआँ छथि आओर नीक नीक हुनकर व्यवहारसभ छनि ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि आओर बहुत बढ़िआँ सभ छथि ओहि लेल हमरा लेल कोनो दिक्कत नहि अछि आओर आओर हमहूँ देख देखेने छी ओहिमे कए बेर ताहि लेल आ दबाइओ दौरी भेट जाइत छै ओहिमे जे दबाइ नहि रहल से बाहरसँ भेटैत छै लेकिन जे दबाइ रहैत छै उपलब्ध ओ दबाइ ओहिमे भेट जाइत छै ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि होइत छै आओर नर्सोसभ बढ़िआँ जे छै से व्यवहार करैत छथिन बढ़िआँ जेना ट्रीटमेंटो करैत छथिन जेना कोनो चोटे लागि गेल तऽ कखनोसँ कखनो जाउ तऽ भऽ जाइत छै हुनकरसभके व्यवहार बहुत नीक बढ़िआँ रहैत छनि आओर रातिओके जाउ तऽ करीब करीब रहिते छथि सभआदमी सभ करैत छथिन खूब बढ़िआँ जेना आओर सभ ठीकसँ ठीकसँ कऽ रहल छथिन काज ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि रहैत छनि हुनकासभ लेल आ साफो सुथरा बढ़िआँ रहैए ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि छै नीतिशो मिश्राके एम्बुलेंस देखलियैन रहैत छनि हुनको तत्पर सभ बढ़िआँ रहैत छनि सभ हुनकोसभके पूरा सहयोग छनि आ करैत छथिन आओर कोनो चीजके दिक्कत नहि होइत छनि